जोंहा न'खराव दाउआ दाउजो थायो दावला थायो सोरबाबायदिया गोजा थायो सोरबाबायदिया गुफुर थायो सोरबाबायदिया गोसोम थायो सोरबाबायदिया आरो खायमास्रो गाङा खायमास्रोबो थायो सोरबाबायदिनिया आरो हाग्रानिया आरो' दावथु हाग्रानिया दावथु फैयो दावस्रि फैयो आरो माबा हातफाया ना मा बे फैयो दामलुर फैयो सखा फैयो ओमफ्राय आरो बे दावदै सिखाव ना मा होनो दाउ खख्लें ना मा होनो बेयो बे फैयो बेखो नुयो आरो फैनाय जोंहानि न'खराव फैनानै आदार जाफैयो ओंखाम खालाय गारनाय माइरं माबानाय माइरं सुनायाव माइरं गोग्लैनाय बेफोरखौ दावस्रिफोरा फैयनानै जाफैयो आं नुफेरनाया दाउ नुफेरनाया दावराइफोरखो नुबाय आरो बे हाजोनि माबानाय माबा बे दावस्रि दावलाफोरखौ नुयो सखाफोरखौ नुयो दामलुरफोरखौ नुयो आं न'नि दाउखौ आदार होनाया माब्लाबा माइ होयो माब्लाबा माइरं होनानै लेंहर लेंहर माइरं होयो माइरं होनानै लेंहरबानो दाउवा खारबोयो खारबोनानै ओमफ्राय आदार होयोर' आङो माइरं होयो आरो माब्लाबा माइ होयो माइ होनानै जानानै थां माबानानै जाना स्रां थांजोबो न'आव फैनानै आदार होखांबाथाय थांजोबो आरो लिंहरबाथाय फैयो आदार होबाथाय आदारखौ जानानै थांफिनो आरो